आतां आमची चवथ किंवा सरस्वती पूजन आसता पळय तेन्ना गांवांत फुगड्यो खेयळ्ळ्यो वता फुगड्यो खेळटा तेन्ना एक बायल आसता जें गाणें म्हणटा आनी मागीर फाटल्यान सगले लोक म्हणटात फुगडे बायलां चली खेळटा आनी आतां दादले सुद्दा खेळटा फुगड्यो खेळटा तेन्ना आमी व्हडलोसो गोल करून खेळटा आनीक फुगडी खेळटाना वेगवेगळी पद्धतीचे स्टेप्स आमी घेवून खेळटा फुगडी खेळटा तेन्ना खूब म्हणल्या खूब लोक जमा जातात आनी आमचें पयलींचे गाणे म्हणटात आमचे जे जाणटे आशिल्ले तेमी जीं गाणीं म्हणटालीं तीं म्हणटा किंवा आतां नीव आयल्या तिवू म्हणटा तशेंच आज काल सगल्याक खबर आसा की नवरात्री गरबा खेळ्ळो वता गरबा खेळटात गरबाचे वेगळेवेगळे स्टायल घेवन काडटात आनीक कपडे जाल्या कपडे बीन घालतात आनी फुगडी खेळटा तेन्ना बायलां कापड न्हेसतात दोन लायनी करून खेळ्ळे वता फुगडी किंवा गोल करून खेळटात च सपोज भरपूर जाण जालीं जाल्यार थोडीं आसा तीं भितोर आनीक एक सरकल करता आनी गोल करतात तशें करून खेळटात आनीक फुगड्यो हें एक खूब वेळा खातीर खेळ्ळें वता देड वर अर्द वर अशें खेळटात ना की पांच मिनटां पंदरा मिनटां अशें फुगडी खेळटा तेन्ना बायलां आपले केंस बरे बशेन माळटात फुलां माळटात तिकली लायतात हातीक कांकण घालता पळोवपाक सुदा खूब बरें दिसता आनीक आमची जाणटी आसा तीं सुद्दा फुगडी खेळपाक येता फुगडी खेळना जाल्यार सुद्दां येवून गाणें म्हणटात आनीक जीं बाकीचीं आमी जमिल्लीं आसता तीं फुगडी खेळटात फुगडी खेळटा तेन्ना बायलांच्या पैजणांचो आवाज आयकुपाक येता किंवा तेमच्या हातीक जीं कांकणां घातलीं आसा तेमचो आवाज आयकूंक येता मन सारकें छनछन अशें जाता पळोवपाक सुद्दां खूब बरें दिसता